दिनैनि जुगा टेकन'ल'जिनि जुग दा मानसिफ्रा टेकनलजिजों गोबां दावगाबाय आगय जों गोबावनि उनावसो लायजाम गांसे हरनानै बेनि थाखाय जों नेबाय थानांगौमोन माबा माब्ला बिनि फिन फैयो बेखौ नेबाय थानांगौमोन सोरबा माबा मोनसे लोमजादों साजादोंब्लाबो हरखाबै खबर मोनामोन लायजामजोंसो मोनोमोन दानि मुगायाव भिडिअ कल रायज्लायनो हायो आरो नायनो लुगैदोंब्ला सोरखौब्लाबो नायनो हायो जों कम्पिउटार ओंखारनानै आरो सुबिदासिन जाबाय मानसिफ्रा दसेयावनो गासिखौबो कम्पिउटाराव मावनो हायो मिनिटआवनो मावनो हायो आरो थाखा फैसा नांगौब्लाबो एटिएमआव थांनानै जों दसेयाव दिहुनना लाबोनो हायो